मिगी रूट्टी बनाना बड़ा पसंद ऐ में रूट्टी इन्नी शैल बनानी मैं स्टार्टिंग कोला रूट्टी बनाना अपने पापा जी कोला सिक्खेआ हा जिसलै मैं रूट्टी बनांदी ही मेरे पापा जी ने मेरे कोल बैठी जाना मैं प्याज भुनना कुतै कुछ करना स्टार्टिंग कोला मिगी रूट्टी इन्नी शैल लगदी ही बनाना अपनी मम्मी कोल बैही जाना जिसलै मेरी मम्मी कुतै बाह्र गेदे हे उद्धरूं आंदे हे में फटोफट बैठे दे होना उ'नें गी चाह् बनाई देनी आस्ता आस्ता मैं चाह् बनाना सिक्खी ओह्दे बाद फिर कुतै लस्सी बनाई देनी अपने पापा जी गी बड़े आस्ता आस्ता हर इक्क कम्म करना हैना ओह्दे बाच इक्क बारी आस्ता आस्ता आस्ता जिसलै मैं इत्थै आई मेरा ब्याह् होएआ मैं अपने सौह्रे आई उत्थै बी सारे आखन लग्गे कि लै भाई बना रूट्टी जिसलै साढ़े घर कोई आंदा हा मैं फटोफट रूट्टी बनानी उ'नें गी खलानी सारे लोग खुश होंदे हे कि नेईं उं'दी लाड़ी रूट्टी जेह्ड़ी ऐ ओह् शैल बनांदी फिर इक्क बारी साढ़े घर कोई आया उ'न्नै मिगी आखेआ कि तूं कुछ बना में इक्क बारी यू ट्यूब उप्पर सर्च मारेआ जिसलै मैं सर्च मारेआ ते मैं करेले बनाए करेले मैं फ्राई कीते फ्ही मैं उं'दे बिच्च सब कुछ भरेया भुरेया सारे उद्धर बी मिगी आक्खन लग्गे कि भाई तुस बड़े शैल रूट्टी बनान्ने आस्ता आस्ता फिर मैं इक्क रैस्टोरेंट खोल्लेआ निक्का जेहा निक्का जेहा रैस्टोरेंट खोल्लियै ओह्दे बाद च उत्थै मैं निक्की निक्की निक्की रूट्टियां कोई बी जो होनी थोह्ड़ी थोह्ड़ी थोह्ड़ी थोह्ड़ी सब्जी बनानी मेरा रैस्टोरेंट चली गेआ ओह्दे बाद मैं इक अल्मारी खरीदी बच्चे अच्छे स्कूल पाए मतलब मिगी इक्क शैल सोर्स थ्होई गेआ कि शैल कम्म करना कम्म रूट्टी बनाना मिगी स्टार्टिंग कोला गै इन्ना शैल लगदा हा इन्ना शैल लगदा हा हुन मैं शैल अपनी लाइफ जेह्ड़ी ऐ ओह् अपनी व्यतीत करानी हैना रूट्टी बी इक्क पैशन होंदा एह् बनाना बड़ा जैदा जरूरी ऐ कुछ ना कुछ इंसान ने बनांदे रौह्ना चाहिदा आस्ता आस्ता आस्ता क्योंकि असें लेडीज गी जिसलै बी कोई घर आवै कोई अगर अस चाह् दा कप्प गै बनाचे जां किश बी बनाचे ओह्दे अग्गे रक्खचे ओह् बड़ा जैदा अगला बंदा बड़ा जैदा खुश होंदा कि हां इ'न्नै बड़ी शैल चीज बनाई ते असें गी कोई इक्क बारी आक्खी ओड़े कि नेईं भाई इ'न्ने बड़ा शैल कम्म कीता जां इन्ने बड़ी शैल रूट्टी बनाई ते अस ओह्दे बिच्च बड़े खुश होई जन्ने